अम इसोर अम जोङो गायनाय फुनायनि आबादाव फैदों गायनाय फुनायनि आबादाव मा मा नांगौ बेनि थाखाय जोङो हालेवोबा दुब्लियाव खेथि मावोबा जोङो गोदो नांगोलजों हालेवनानै मै होनानै मै दांगुर दंमोन मै दांगुरजों मै होनानै बे मै होनायाव नांगालजों हालेवनायाव मा नांगौ हा खदाल नांगौ खदालजों आलिखौ दानो आलिखौ दाननानै आरो दानसे दाननानैबो आरो हा मोनबा आलिखौ खोयो खोनानै खोनानै खोथियाखौ खुबैयो खोथिया खुबैनानै देरहोयोबा देरोबा जौवोबा मुलि हासार होनानै खोथियाया जौवो जौनानै हाया गासैबो एवनानै मोनोब्ला जों गोदो नुनो मोनोमोन नांगोलजों जोङो उन्दै समाव हालेवनायाव नांगोलजों थे थे बुनानै गिदिंनाय मोसौ हालिसे मानैजों हालेवनानै थे थे बुनानै गिदिङोमोन आनथोर लायोमोन दा जोङो गोदो उन्दै समाव जों बिफाफोरजों हालेवनाय खाथि खाथि थानानै ना हमलाय लायोमोन ना हमनानै नारा थिलिफ्राव नांगोलजों हालेवनाया नारा थिलिफ्रा थुख्लाब थुख्लिब जायोमोन आखाइ आथिं बौज्रित बौज्रात जायोमोन खस्थ' खालामनानै जों जाबोबाय आरो दा जोङो नुनो मोनबाय जोंनि फिसा फिसौनि समाव फिसा फिसौआ जोंनि फिसाफ्रा दायो ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै माइखौ सानसेयावनो सानसेयावनो हालेवजोबनानै दस बिगा बार' बिगा हाखौ सानसेयाव हालेवनानै दसेनो दुल दुल दुल फोमोननानै फोमोननानै दा गायनाय फुनायखौ खोथियाखौ थुम थाम फुनानै खोथियाखौ थुम थाम फुनानै आरो गायनायनि फुनायनि हालेवो खनथाखौ जों मायाव बाहायो खनथाखौ जोङो बे खुनथा गायनाय बारि दुमनायाव जों बाहायो आरो जोङो खोथिया फुनानै गायनाय फुनायखौ जों फाक्खा खालामनानै सावरि लेङो एबा हाजिरा लिङो गामियाव हाजिरा गोदोथ' जों बदल गायलायलायोमोन बदल ओंखारोमोन गायनाय फुनायनि दायो जोङो बदल हा गायनाय फुनाय गैला दानिया थाखाजों हाजिरा बोनाय हाजिरा खोथिया फुनाय खोथिया फुनानै जों माइ गायो दस बिस जन फसिसजन मानसिजोंबाबो जों गायनो हाया फुं बेला जोङो गायनो गोनां जायो बे गायनायखौ खुनुरुखुमै गायनो फुनो हायोबा जोंनि अखा आरो बांखा सानदुं नेवसिनानै जों गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरखौ हगार हरनो हायो दैज्लां बोथोराव मा मा नांगौ आरो जोङो मा मा मैगं मोनजायोमोन बोथोर लानानै बोथोर दायो बोथोर गैला जेरावबो गासैबो मावनाय दांनायानो दैज्लांनि मेसेंनि मैगं थाइगङा गासैबो दैज्लाङाव ओंखारो आरो मेसेंनि दैज्लांनि मैगङा दैज्लाङाव ओंखारो गासैबो दायो गासैबो बोथोरानो जों सोलायनाय नुबोजोबबाय जों गोदोनि दिनाव जाबोदोंमोन मेसेंनि मैगंखौ मेसेङाव दैज्लांनि मैगंखौबो दैज्लाङाव दा नुनो मोनबाय जोङो जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव दैज्लां मेसेंनि मैगङा फाराग गैला गासैबो बेनो गलाय गथाय दैज्लां मेसेंनि माबा गैला बोथोर गैला बिखौ जानानै जोङो गोलोमदै सेरखोना सेरखोनि गोलोमफ्रु गोलोमफ्रु गरमजों जों गायो फुयो गायनाय फुनायखौ जोङो हगार हरनानै जों माइ गायखांबा आरो माइ गायखांनानै सोमखांबा गोसोम जानो थाखाय जों हासार सारो हासार सारखांनानै आरो डिफि सारो सोमखांनायनि होनानै आरो बिबारनि होयो बिबारनि होनानै फिथाइनि होयो दा जों बेजों जानानै मानसिया खेथि बाथिया मोजां नंला गोदोनि बायदि गद गदनो दायो बेफोर मुलि होनाय जानानै मानसिना गाव गावनावनो बेमार साफिलांदों गासैबो गाव गावनो खालामनानै लानायबायदि जादों बेफोर मैगङाव थाइगङाव माइयाव ओंखामाव गासैबो मुलि सारनायजोंनो जोङो जेब्लाबो अरायसम मावनाय दांनाय जों बेफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो ख्लास पास जाबोनाय एबा ट्रेनिं लाबोनाय जों दासिमबो गायनानै फुनानै जानानै दङ आरो ट्रेक्ट'र एवनानै हालुं गिलुं एवनानै जों मावबोला दांबोला हा गोमोनाव साननै गाहामबो गायनो गोनां जायो नेलाय लायनाय गैयै माइ गायनायाव दा खामला हाजिरा थोला बेखौ जोङो सानसु समाव ओंखाम जानो फैयो माइ गायखांनानै बार'था समाव आरो जोङो जाखां लोंखां एकथासो समाव जोङो आरो गोदान ओंखारफिनो गोदान ओंखारनानै सयथा फासथा सयथासिम जों माइ गायनानै माइखौ गेदेर गोलाव फोलावनानै जों आबादखौ थिखाङो आबाद थिखांनायजों आरो हानाय समावबो मानसिनि हाया लासिनो मेसिनजों सोरबा हायो सोरबा खासिजोंनो हायो बावखाजों बानो गोदो नुयोमोन जों बावखाजों बाननानै रोगानाय दा जों नुनो मोनो ट्रेक्ट'रजोंनो खामला हाजिरा होनानै ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै रोगानानै जों मेसिनजों होयो मेसिनजों होनानै बाख्रिफ्राव सोयो दुलिफ्राव सोयो बे आबादखौ जोङो गासैबो मावै दाङै हौवायै हिन्जावै गथ' गथाइ मावनाय समाव गासैबो खस्थ' लानानै जों खेथिखौ बोखाङो बे खेथि बोखांनाय समाव जों न'खरनि मानसिफ्रा न'खरावनो मावाबा दाङाबा दावराव दावसि नांलाय खमलाय जालाय लायो गायनाय फुनायावबो बिदिनो जायो जोङो मावहा माइ हानानै गायखां फुखां जोंबो माइ हानाय समावबो गथ' गथाइ बाहाग थोया जासे बिथिं मेसिनाव माइ गसनायखौ हास्लाबा हास्लाबा बस्थायाव सोनानै दुलियाव बाख्रियाव सोनो गोनां जायो बेनिफ्राय जों दसे जिरायनानै आरोबाव दैज्लां मोनफैफिनो आरो दैज्लां मोनफैफिनबा दैज्लां समाव एमबु गाबनाय बिदिनो अखा हानाय माब्लाबा सानदुं दुंनाय जाबोयो जा जोङो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै आबादनि लाइनाव आं बुंदोंमोन आं बे सुंद' बिबुंथिखौनो लाइननि खेथिनि गायनाय फुनायनि खोथाखौ बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय